मां पंहिंजे भाउ जी शादीअ लाइ ॻाढ़ी साढ़ीअ ते ॻाढ़ो सेट वठणु बाबति बज़ारि वियसि हिते मां चङो जाचण ऐं परिखण खां पोइ ऐं घणेई दुकाम दुकानूं घुमण खां पोइ हिकु दुकान ते सुठो ॻाढ़े रंग जो साढ़ीअ जे रंग सां मिलंदड़ सैट ॾिठो पोइ उहो मूंखे ॾाढो वणियो ऐं मां उन खे वरितो जंहिंजा बुड़ा तमामु चमकनि पिया ऐं बुड़हा सुठे नमूने सां लॻियलु हुआ सैट पाइण खां पोइ गले में सोभाइतो थिए लॻियो ऐं उने जे घड़ाई बि घणेई बारीकी सां कयल हुई हुन जी घड़ाई जी हर हिकु माण्हू तारीफ़ पिया कयनि ऐं उहो पाइण में चुभियो बि न पियो ऐं उन खे पाइण बि सहुलो हुओ मूंखे त मुंहिंजो सैट तमामु पियो वणियो ऐं ॾिसण वारनि खे बि तमामु वणियो ऐं उन्हनि सभिनि उन जी तारीफ़ करी करे न थकिजा पिया